जेह्ड़ी मेरी भैन ऐ ओह मतलब की ग्रेजुएशन कीती दी ऐ उ'नें मतलब की उं'दी फैमली बड़ी अमीर ही उ'नें मतलब की बड़ी अच्छी बड़ी स्हेई कॉलेज च कीती दी ऐ बड़े स्हेई मतलब दिल्ली कॉलेज च पढ़दे ओह् जेह्ड़ी में आं साढ़े घर दे मतलब की इ'न्नी अच्छी फैसिलिटी निं ऐ साढ़े घर आहें मतलब की बस एट्थ तक अकैडमी स्कूल पढ़े बाच ओह्दे बाद अहें ई घर आह्लें सरकारी स्कूल पाई ओड़ेआ हा कि इ'न्नी अच्छी फैसिलिटी निं ऐ साढ़े घर च ते फ्ही साढ़े घर इ'न्ने पैहे निं हे मेरे भापा कोई जॉब करदे ऐ मेरे भापा इक नॉर्मल जेह् किसान ऐ मतलब की साढ़े घर च इ'न्नी आमदन निं ऐ की आहें अकैडमी स्कूल दा बी खर्चा करी सकदे ते घर दा बी खर्चा करी सकदे हून जि'यां में पढ़दी होनी आं में ट्यूशन बी पढ़ानी होनी आं कन्नै स्कूल लग्गी दियां ठीक ऐ कन्नै मतलब की ओह्दे कन्नै साढ़े घर दा खर्चा चलदा रौह्ंदा ऐ फिर बी थोह्ड़ा घर दा खर्चा बी निकलदा ऐ मेरा खर्चा बी निकलदा ऐ ते मेरे भ्राऽ दी फीस बी निकलदी मेरा छोटा भ्राऽ बी ऐ ओह् बी पढ़दा ऐ ते ओह्दी बी फीस जादे ओह् बी टेंथ बिच पढ़दा ऐ ते में बी बी ए पढ़ा दी आं क्योंकि बड़ा ऐ खर्चा होंदा घर दा ते साढ़ी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट ऐ कुड़ियें दी कुड़ियें दी सबकुछ दिक्खने पौंदा ऐ उ'नें बी अपनी फैमली बी दिक्खनी पौंदी ऐ अपने मां प्यो कोला पैसे मंग्गने ई शरम औंदी ऐ अज्जकल सारे लोग सारियां कुड़ियां जेह्ड़ियां बाहर जंदियां न उं'दी फैमली बड़ी अच्छी होंदी ऐ सारा स्पोर्ट करदी ऐ उ'नें गी मतलब की हर मतलब कि बाह्र जन्दी ऐ पैहे कमांदी ऐ मेरा बी इ'यै की में बाह्र जांऽ लेकिन साढ़े घर कोई पैहे ऐनी ऐ इ'न्ने की में बाह्र भेजी सकन बस ओह्दा अफसोस ऐ कि साढ़ी फैमली इ'न्नी रिच निं ऐ सौखी निं ऐ जेह्ड़ी सानूं इ'न्नी शैल फैसिलिटी देई सकै बाहर भेजी सकै एह् गल्ल एह् ऐ कि गल्ल बड्डी बनदी ऐ एह्दे जेह्ड़े मां प्योऽ होंदे ऐ ओह् मतलब कि स्पोर्टिव होन लेकिन साढ़े घर च ऐसा किश निं ऐ मतलब कि स्पोर्टिंग ऐ लेकिन उस टाइप दी निं ऐ जिस टाइप दी होनी चाहिदी जिस टाइप दी मतलब भापा दा कम्म इ'न्ना शैल निं ऐ ओह् खेती बाड़ी गै करदे न खेती बाड़ी चों जि'न्ना आंदा उ'न्ना लग्गी जन्दा इक फसल आई आ ओह् दूई फसल उप्पर बी पैहे लग्गने ते ओह्बी उ'त्थें गै पैहा खर्च होई जंदा ऐ ते कोई बेनिफिट निं होंदा ओह्दा कक्ख निं होंदा घर दे बी खर्चा बड़ा होंदा मम्मी मम्मी बी परेशान रौह्ंदी ऐ जेल्लै पैसे मंग्गो ते स्कूल दी फीस देनी होंदी केईं बारी घर लड़ाई लग्गी जन्दी साढ़े घर केह् करना फिर फिर साढ़े मेरी मम्मी कोहे कोला दुआरे लैंदी ऐ ते बाच ओह्दे मकांदी ऐ इ'यां होंदा ऐ कम्म जादै अगर साढ़े मुड़े दी ऐजुकेशन दी बारी आई उ'नें ते बारह्मीं पास कराइयै ते नौकर कराई ओड़े दे न बस इ'यै कम्म होंदा ऐ जेह्ड़े मेरे दो भ्राऽ ऐ ओह् नौकर ऐ इक अजें दसमीं पढ़दा ऐ ठीक ऐ ओह् बी ताए दे मुड़े ऐ जेह्ड़े नौकर ऐ अज्जकल कौन दिक्खदा ऐ कोहे कोई कोहे निं दिक्खदा क्योंकि सारे अपना अपना दिक्खदे पैह्लें इक मां प्योऽ गै होंदे जेह्ड़े अपने धिये पुत्तरें ई दिक्खदे पर साढ़े घर क्योंकि अस साढ़े भापा कोई कम्म निं करदे ताहियें अस कम्म तुप्पा दे आं कोई शैल जॉब मिली जाये सानूं पर सानूं कोई जॉब निं मिलदी अग्गें पिच्छे केह् करचै कुड़ियें दी ज़िंदगी बड़ी मुश्कल ऐ